त्यहार साढ़े जनवरी म्हीने कोला नमें साल्ला शुरू होई जंदे न सारे गै पैह्लैं साढ़ै औंदा लोह्ड़ी दा ध्यार लोह्ड़ी दा ध्यार औंदा ते सारे गै बच्चे उट्ठियै सवेल्ला न्हांदे धोंदे शैल मन्दरें जंदे ते फिर करदे शाम्मीं रुट्टी पानी शैल बनाना बच्चें बास्तै हार लेआओ दकानै पर जाना मुंगफली लेआओ खानी किश ते किश हार परौने बच्चें बास्तै फिर ओह् रातीं पांदे हार शैल रुट्टी पानी बनाना रुट्टी पानी बनांदे ते बच्चे जिसलै हार पांदे ते बड़े खुश होंदे फिर फिर सारे साढ़े बजुर्ग बी सारे अपने घरै दे किट्ठे होइयै फिर करदे अग्ग जलांदे बेह्ड़ै फिर अग्ग जलाइयै ते फिर सारे किट्ठे होइयै अर्ग दिंदे लोह्ड़ी दा ते लोह्ड़ी बनांदे खुशी कन्नै फिर साढ़े दुए दिन आई जंदी संगरांद आई जंदी फिर बच्चे सारे सवेल्ला उट्ठियै सवेल्ला उट्ठना सारें गै मंदर जाना पूज़ा पाठ करना फ्ही साढ़ै खिचड़ी बनांदे खिचड़ी बनानी ओह् खलानी सारें बच्चें गी उ'ऐ खानी उस दिन फिर साढ़े खिचड़ी मनसदे बी हैन ते फिर साढ़ै आई जंदा भुग्गे दा बरत आई जंदा जनानियां सारियां फिर भुग्गे दा बरत उस दिन सवेल्ला उट्ठियै सर्गी बी खाई लैंदियां केईं बिच्च सर्गी खाई लैंदियां फिर सारा दिन ना कोई पानी पीना ते ना कोई रुट्टी खानी ते रुट्टी खानी ते ओह्दे बाद फिर रातीं चन्न चढ़दा ऐ चन्न चढ़दा ते बेचारियां जनानियां सारी दिन भुक्खियां पानियां रौंह्दियां न वेट करदियां चन्न दा चन्न दिखदियां बेचारियां ते रातीं जाइयै कोई दस बज़े कन्नै जारां बज़े चन्न चढ़दा जाइयै ते चन्न जेल्लै चढ़दा ते फिर अर्ग देना अर्ग देइयै ते फिर जनानियां कोई फिर बेचारियां कोई चाह् बनाई लैंदियां कोई मिट्ठा कुछ खाई लैंदियां मिट्ठा खाई खुइयै फिर मनसदियां बी हैन पैह्लैं भुग्गा मनसना अर्ग देइयै फिर

शिवरात्री दे बाद फिर शिवरात्री आह्ले दिन उट्ठना सवेल्ला सवेल्ला उट्ठना ते फिर सवेल्ला उट्ठियै बच्चें ई ठोआलना सारे न्हाना धोना बच्चें मन्दर जाना मन्दर जाना शिवजी दे जल चढ़ाना पूजा पाठ करनी ते पूजा पाठ पूजा पाठ करदे सारे गै जंदे साढ़ै मन्दर बड़ा रश होंदा उस दिन शिवजी दे मन्दर शिवरात्री गी बारी नी आंदी जल चढ़ाने दी उस दिन साढ़ै धाम बी होंदी बरत रक्खे दे होंदा केइयें धाम होंदी फिर साढ़ै उस दिन करियै पूजा पाठ करियै ते सारे बड़ी खुशी जगराता बी होंदा सारी रात शिवजी दा उस दिन कीर्तन सत्संग चलदा शिवरात्री आह्ले दिन सारी रात शिवजी भगवान हुंदां ब्याह् होंदा उस रात शिवजी पार्वती दा बड़ा खुशियें कन्नै बनांदे सारे गै सत्संग करियै फिर करदे फिर ओह्दे बाद साढ़ै आई जंदी होली आई जंदी होली बिच्च बी सवेरै उट्ठना शैल कृष्ण भगवान हुंदी होली बड्डी होली बनाई जंदी ऐ शैल खुशियें कन्नै कृष्ण भगवान होरें खेढी ही होली फिर ओह्दे बाद होली बनांदे शैल साढ़ै चलदा सत्संग चलदा होली बिच्च रंग मलदे इक दुए दे खुशी बनांदे ते फिर नवरात्रे आई जंदे नवरात्रे दे बिच्च बी बडलै उट्ठियै माता दा मन्दर शैल बैष्णो माता दा मन्दर साढ़ै शैल सज़ांदे माता घर बी क्यारी बिच्च लांदे क्यारी बिच्च माता लाइयै ओह्दी पूजा पाठ करना सत्त अट्ठ दिन नौ दिन माता दा पूजन करदे मन्दर साढ़ै रोज सत्संग चलदा मन्दर रोज धामां करदे न साढ़ै नरात्तें बिच्च जिनें बरत रक्खे दे ओह् फलोआर खंदे जिनें रुट्टी खानी ओह् रुट्टी खंदे शैल माता दा नवरात्ते बनांदे साढ़ै ते बाह्रा दी दुनियां बी आंदी साढ़ै सत्संग करदी शैल सारी रात बारां बज़े तकर साढ़ी माता दा होंदे रौंह्दे सत्संग सवेरै सवेरै सवेरै शाम्मी साढ़े माता दा नांऽ शैल चलदा नौ दिन शैल माता दी सेवा करदे फिर साढ़ै आई जंदी नाग पंचमी नाग पंचमी गी साढ़ै सवेल्ला उट्ठियै औरतां शैल सवेल्ला उठदियां न न्हांदियां धोंदियां न नाग पूजने गी नाग पूजदियां शैल बनांदियां साफ सफाई करदे कोई पैह्लैं गै कोई अट्ठ नौ दिन म्हीना पैह्लैं गै लग्गी जंदे साफ सफाइयां करना नाग पंचमीं दियां सारियां चीजां साफ करी कुरियै ते फिर उस दिन नाग पंचमी आंदे उस दिन फिर बनांदे साढ़ै सवेल्ला उट्ठियै पैह्लैं न्हाना धोना शैल दो तिन्न बारी न्हांदे साढ़ै नागैं दे न्हाई न्हुइयै ते फिर देवतें दे जंदे बनांदे फिर साढ़ै मिट्ठे बब्बरू बनाई लैंदे लूने बब्बरू बनाई लैंदे घ्यूर बनाई लैंदे खीर बनाई लैंदे होर कोई सब्जी नागें दै मूंह् लाने गी फिर साढ़ै नाग बनांदे चौल सेड़दे पैह्लैे चौल फिर उ'नेंगी कुट्टदे शैल करियै फिर कुट्टियै ओह्दी बनाइयै लेप जेहा फिर ओह् साढ़े उत्थै नाग जेह्ड़े ओह् बनांदे फिर जो बी कुछ बनाए दा होंदा फिर ओह् साढ़े नागैं दे मूंह् बिच्च पांदे फिर साढ़ै ओह् बनाइयै उत्थें थल्लै रखदे फुल्के बनांदे फिर ओह्दे उप्पर फुल्के उप्पर मिट्ठियां बब्बरियां रखदे घ्यूर रखदे फिर घ्यूर रक्खियै चूरी बनाई दी होंदी नागें दे मूंह् बिच्च लाने बास्तै चूरी बनाइयै फिर ओह् सारा कुछ करियै फिर साढ़ै नाग जेह्ड़े ओह् समान सारा थल्लुआं चुक्कियै फिर ओह् साढ़ै टिकड़ियां जेह्ड़ियां होंदियां ओह् कंजकें गी बंडदे कंजकें गी बंडियै फिर साढ़ै उत्थैं नागें दे दलस्सी पान जंदे दलस्सी पांदे दलस्सी दलुस्सी पाई पुइयै सारै फेर साै आनियै फेर साढ़ै इ'न्ना चिर सुच्चै मूंह् गै चलदा ते सुच्चै मूंह् फिर रक्खियै जनानियां बेचारियां सारियां इ'न्ना चिर कुछ नी खाना जिन्ना चिर नेईं नाग पूजे इन्नै चिर कुछ नी खाना पीना फिर आनियै ते सारे पूजी पाजियै सारे टिकड़ियां देइयै फिर आनियै कोई चाह् पानी पीना फिर कोई रुट्टी खंदे ते नाग पंचमी साढ़ै इयां बनाई जंदे सारे त्यहार जेह्ड़े साढ़े देवी देवते दे शैल सारे हिन्दू धर्म बिच्च शैल मनाए जंदे न सवेरै उट्ठियै औरतां जेह्ड़ियां सवेल्ला बच्चें अपने सवेल्ला ठोआलदे न सारे न्हाई धोइयै बच्चें गी बी संस्कार अच्छे देन मां प्यो ते बच्चें गी अग्गें सारे गै इ'यै शिक्षा देन कि जल्दी उट्ठो भगवान दा नांऽ लैओ भगवान दा कोई कीर्तन भजन करो उट्ठियै पढ़ाई बिच्च बी ध्यान देओ अच्छे जेह्ड़े देवी देवतें दे जेह्ड़े नांऽ लैने चाहिदे भगवान दे जेह्ड़े ध्यार बनाए जंदे न साढ़े हिन्दू धर्म बिच्च ओह् शैल मनाने चाहिदे